हेल' नोंसिनालाय मा मा माइ गाइदों जोंना जोंना बाहादुर गायदों हाइ फाइ गाइदों रन्जित गायदों जोसा दावथु गायदों आर बिनिफ्राय माइब्रा गाइदों जोसाफ्राथ' दाहोनसै एक हाजारनि बारासो थांबावो माइब्राफ्राबो माइसालिफ्रा आठस' नयस' माइरं दामआबो सल्लिस थाखा थ्रिस थाखा थांदों बायना जानो हागोन आमफ्राय जोंनालाय बिदिनोसै बेंथलआव लाङो समबार हाथाइयाव लाङो मंगलबार हाथाइयाव लाङो जोङो गखिखौ गाइया माइ गोदान गोदान गाइयो हा जोंना जोंना गासै बार' बिघा जादों ओंखारबायबो जोंना औ हाइ फाइआ हाजानसैबो जोंनावबो जादोंहाय माइया मोजां जादों दे दोनदो दे दोननायसै